हमारे हिन्दी भाषा में बहुत सारे दिलचस्प शब्द हैं अनोखे शब्द हैं जिनका जो वाक्यांश है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगता है उसमें से मैं कुछ वाक्यांश और कुछ आपको शब्द मैं बताना चाहूँगी जैसे की हमारे हिन्दी भाषा में शब्द है वात्सल्य वात्सल्य का मतलब होता है मातृ प्रेम यह जो मातृ प्रेम है वह आपको किसी और भाषा में देखने को नहीं मिलेगा मातृ प्रेम का जो शब्द जो है वात्सल्य यह प्रेम आपको किसी और विशेष शब्द में नहीं मिलेगा सिर्फ और दूसरा जैसे सुमध्या सुमध्या का मतलब एक लड़की जिसकी कमर पतली और बहुत पतली हो तो ऐसी लड़की को सुमध्या कहते हैं तो मुझे यह बहुत दिलचस्प लगता है अनोखा लगता है कि पतली लड़की को जो हम शब्द बोलते हैं सुमध्या आप तीसरा मैं आपको यह बताना चाहूँगी जैसे की अनिमेष अनिमेष एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा इंसान जो अपनी आँखें हमेशा खुली रखता हो अपने गहन अपने जो उसके सोच है विचार है उनको बारे में सोचता हो तो यह जो कुछ शब्द है मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्प और अनोखे लगते हैं